हैलो तव्हां उबर में था ॻाल्हायो मूंखे हिकिड़ी कैब बुक करणी आहे चारि माण्हुनि लाइ मूंखे दिल्ली में घुमणो आहे मूंखे कनॉट प्लेस वञिणो आहे पहले त उते बंगला साहिब गुरुद्वारो उते वञिणो आहे ऐं पोइ वरी उन खां पोइ वरी कनॉट प्लेस खां पोइ बंगला साहिब गुरुद्वारो बंगला साहिब गुरुद्वारे खां पोइ वरी कुतुब मीनार थी वियो पोइ वरी अक्षरधाम मंदर बि वञिणो आहे असांखे पंज छह शयूं घुमणियूं आहिनि लाल किले बि वञिणो आहे मतिलबु पूरो दिल्ली टूर करिणो आहे तव्हां कैब ॿुधायो चारि माण्हुनि जी कीअं पवंदी असांखे हिकिड़ी नंढी वारी कैब खपे जंहिंमें चारि माण्हुनि अची वञनि तव्हां ड्राइवर आयो त पंज सीटर खपे कैब मूंखे जल्दी ॿुधायो असांखे निकिरणो आहे कल्ह सुबुह जो निकिरणो आहे कल्ह सुबुह जी बुकिंग करिणी आहे तव्हां मूंखे रेट बि ॿुधायो कीअं पवंदी ऐं रेट सां गॾु गॾु तव्हां मूंखे पंहिंजो नंबर बि मोकिलियो त मां उते बुक कंदमि ठीकु आहे